हमारे यहाँ महिलाओं को बहुत आगे रखा जाता है रोज़गार रोज़ाना की चुनौती का सामना करना पड़ता है जैसे घर वाले कहीं बाहर जाने में रोक टोक की जाती है पढ़ाई करने में लड़कियों को रोका जाता है ग़ रीब लोगों की स्थिति नहीं होती तो लड़कों को पढ़ाया जाता है उनके वहाँ पर लड़कियों को मना कर दिया जाता है तो लड़की आदि जैसे कहीं इस्कूल में छोटी मोटी इस्कूलों में पढ़ाने में भी मतलब शादी होने के बाद वो कहीं बाहर नहीं निकल सकती हैं अंदर आने की रोक टोक बाहर कुछ भी काम करने से रोक टोक की जाती है घूंघट जैसे कहीं भी जाएगी यह तो घूंघट रखेगी घूंघट नहीं अठाएगी हमारे यहाँ बहुत आदि चुनौतियाँ सब महिला महिलाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ नीची सोच में ना अनपढ़ लोग को हम लड़कियों को आगे बढ़ाने में मदद नहीं करते जैसे सरकार से निवेदन करूँगी वो लड़कियों को जैसे तैसे से आगे बढ़ाने की हेल्प करे जैसे बाहर जाने में कोई रोक टोक ना की जाए लड़की लड़कियों के लिए कई प्रकार की सुविधा भी की जाए